गाँवमे जादातर लोग जे हय से खेती करै छै यहाँके लोक खेतिये कऽ कऽ खाइ छै समझलियै आओर गाँवके लोग जे हय से जैसे कि लेलु धान धान जे हय जे यहाँके लोग के धान तऽ हय छै गरमीके मौसम बरसातके मौसममे रोपल जाइ छै कैलाकि धानके जे हयसे पानि जादा चाहियै तऽ पानि तऽ गरमीयेमे होइ छै अइ लेल धान हय छै यहाँके लोक सब गरमीमे रोपै छै आओर गहुँम लेलु गहुँम जे हय गहुँम हय से गरमीके मौसममे होइ छै एकरामे उतना पानि पानि नहि ओकरा ठण्डी ठण्डके मौसममे मतलब बुवाइ छै ठण्डके मौसममे बुवाइ छै आओर गरमीके मौसममे जे हय काटि लेल जाइ छै जे पक जाइ छै तऽ काटि लेल जाइ छै ओकरा पानिके जरूरत उतना नहि हय जेतना कि धानके होइ छै मक्कइ जे हय मक्कइ कभी भी होइ छै मक्कइ सब तरहके होइ छै कोनो मक्कइ गरमीमे होइवला होइ छै कोइ ठण्डीमे होइवला होइ छै कोइ मक्कइके जादा पानि चाहियै जे मक्कइ जे हय यहाँ होइ छै आओर जे तोरी जे हय तोरी हय से ठण्डके मौसममे होइ छै ठण्डके मौसममे तोरी बोआयल ओहिमे ओहिमे भी पानि जे हय से कम चाहियै आओर ई जे हय तम्बाकू तम्बाकूमे जादा खाद उद खाद पानि सब चाहिए ओहिमे ओहिमे जे हय से यहाँ आओर सब्जी जे हय यहाँके लोक सब सब्जी उगबै छै सब्जी तऽ सब तरहके उगै छै यहाँ जे हय से साग सब्जी सब उगायल आओर जे हय से यहाँ